انٹرنیٹ نے جو سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے وہ گیمس کے گیمس نے تباہی مچائی ہے آج کل بچوں کو ہیموفیتیا جس کو بولا جاتا ہے کہ موبائل کا لت لگ جانا کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے دوران ہر وقت ان کو بالکل موبائل میں لگ جانا یہ ایک بیماری بہت زیادہ سامنے آئی ہے جسمانی نقصانوں میں آنکھ کا آنکھ کی روشنی کا کم ہونا آنکھ سے پانی جانا آنکھ کا لال ہونا اور دوسری چیز جو ہے وہ ہر وقت گھروں پر بیٹھ کر کے موبائل اسکرین پر لگا رہنا جب بچے موبائل پر لگے رہیں گے تو باہر کم نکلیں گے کھیل کود میں وقت کم گزاریں گے جس سے ان کا فٹنیس لیول جس جنک سے ان کی ہڈی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے تو انٹرنیٹ نے سب سے زیادہ تباہی جو ہے وہ ینگ ایج اور بچوں میں مچائی ہے کیونکہ آج کل طرح طرح کی گیمس آگے آ گئی ہیں ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ ہر ایک انسان اس میں ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے بچے اس میں انوولو ہوتے چلے جا رہے ہیں بچے بالکل موبائل گیمس کے تصوركیے بنا کوئی چیز نہیں ہو سکتا نہ کھانا کھاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں بالکل یہ بیماری ایک ایسی نحوست پھیل گئی ہے ہر ایک بچہ ہر ایک گھر میں صرف انٹرنیٹ گیمس کارٹون طرح طرح کی چیزیں ہر وقت بچے اس میں لگے ہوئے رہتے ہیں